تلنگانہ تلنگانہ میں زراعت چڑیوں کا کاروبار کپڑوں کی تجارت دولہا دلہن کے ملبوسات اور سنگار کے تمام سامان تلنگانہ کے روایتی پیشے ہیں اور وقت کے ساتھ موجودہ رجحانات میں لوگوں کی بڑھتے ہوئے آبادی کے ساتھ ساتھ کاروباری رجحانات بھی بڑھ رہے ہیں ہینڈ لوم ٹیکسٹائلس بھیڑ بکریوں کا فام اور مچھلیوں کی پیداوار اور آئی ٹی سیکٹر